مجھے گانا گانے کا بہت شوق ہے اور گانے سننے کا بھی بہت شوق ہے میں نے ما ماضی میں بہت سارے گانوں کو گایا ہے میں نے ماضی میں ہی بہت سارے گانوں کو لکھا بھی ہے جو سننے والوں کو کافی پسند بھی آئے تھے بہت سے آلات ہیں جن کے ساتھ مجھے گانا گانا اچھا لگتا ہے جیسے گٹار ستار بینڈ بانسری ڈھول اور طبلہ